میرے خیال میں اردو زبان کا موازنہ دوسری بہت سی زبانوں سے کیا جاتا ہے اس میں میں سے جو ایک مقبول ترین زبان ہے وہ فارسی ہے جو اب کے ہندوستان میں نہیں اور لیکن اردو کا بھی فارسی ہی کا ورڈ ہے اردو جو الفاظ ہے وہ فارسی زبان سے آیا ہے اور اردو زبان بھی فارسی زبان سے دکنی زبان سے آئی ہے اور وہیں سے یہ زبانیں شروع ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر یہ زبانیں ہندوستان میں دکن کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں آئی ہے اور یہیں سے پھر اردو کو فروغ ملنا شروع ہوا ہے اور اس وقت جب یہ زبان یہاں پر موجود تھی یہاں آئی تھی ہندوستان میں اس وقت یہاں پر فارسی کا بول بالا تھا لیکن اس زبان کے آنے کی وجہ سے فارسی کا بول بالا ختم ہوا دھیرے دھیرے فارسی ختم ہو گئی اور پھر اردو رائج ہو گئی اور اب جو کمپٹیشن چالو ہے وہ اردو اور ہندی کا کمپٹیشن چالو ہے اردو زبان کو ہندی زبان کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے اور اس کے برابری کا حصہ دیا جاتا ہے